اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو خود اپنے آپ میں خوبصورت ہے اس کے الفاظ اور جملوں کی کیا بات کرے اس کے محاورے ہر ہندوستانی کی زبان پر عام ہیں میں چند ایسے جملوں اور فقروں کو سناتا ہوں جو مجھے بےانتہا پسند ہے جیسے حجام کی دکان پر ایک جملہ لکھا جاتا ہے ہم دل کا بوجھ تو نہیں لیکن سر کا بوجھ ضرور ہلکا کر سکتے ہیں اسی طرح لائٹ کی دکان والے نے بورڈ کے نیچے لکھوایا آپ کے دماغ کی بتی بھلے ہی جلے یا نہ جلے مگر ہمارا بلب ضرور جلے گا اور سناتا ہوں ایک چائے والے نے اپنے کاؤنٹر پر لکھوایا میں بھلے ہی عام ہوں لیکن چائے اسپیشل بنواتا ہوں لیکن پھل والے نے تو انتہا کر دی اس کی دکان پر لکھا تھا آپ تو بس صبر کرے پھل ہم دے دیں گے کچھ دوسرے جملے بھی سنتے چلے سعادت حسن منٹو کا کہنا ہے دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے اسی طرح مشتاق احمد یوسفی صاحب کا یہ مشہور جملہ ہے کہ ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے